मुंहिंजी साहिड़ी पायल आहे उन खे मां बाग़ीचो लॻाइण जो सुझाव ॾिनो उन मूंखे ॾाढो सुठो लॻो हुन खे बि मज़ो आहियो हुन खे मां सेखारियोमांसि त बाग़ीचे में वण गुल फूल कीअं लॻाइबा आहिनि ईअं त कंहिं कंहिं कंहिं वण में थोरो ई पाणी खपंदो आहे कंहिं में रोजु हिकु लीटर पाणी खपंदो आहे हीअंर हुन खे सम्झायोमांसि त जीअं पाण भाॼियूं वग़ैरह कटियूं था त उन जा जेके छिलका आहिनि पटाटो बसर थियो त टमाटे जा ॿिजु वग़ैरह जेके बि आहिनि मां उन खे चयोमांसि या त तूं मिक्सी में पीसे करे उन में लॻाए विझी छॾु खाद तरीक़े उहो नथो पुॼे तौखां त तूं पहिरीं सॼो सुकाए छॾु सभु खलूनि खे खलो सुकाए करे उहे सुकल ई खलू हू गमलनि में उन्हनि में विझंदी आहे त उहे खाद थी करे तुंहिंजो ॾाढो सुठो बाग़ीचो ठही वेंदे ईअं त वेल जेकी थींदी आहे उहो पाण जमीननि में उगाईंदा आहियूं बाक़ी जीअं भाॼी वग़ैरह थींदी आहिनि थोरा ॿियां जेके गुल इन जा थींदा आहिनि उहा पाण मथे गमलनि में लॻाई लॻाईंदा आहियूं जीअं त पाण खे धाणा पोखणा हुजण त धाणा डायरेक्ट न विझिबा आहिनि ईअं राति जो धाणनि खे थोरा कुटे करे उन्हनि खे राति जो पुसाए पोइ चोवीह कलाक पुसाए करे पोइ पाण गमले में विझंदा आहियूं ऐं उन में पाणी थोरो ई खपंदो आहे जीअं हिकु ॾींहुं छॾे हिकु ॾींहुं पाणी विझंदासीं त बि हलंदो त उन सां धाणा जल्दी बि थी वेंदा ऐं सुठा थींदा जीअं त ॿियों बि जीअं पाण भाॼियूं धोऊं था त उन जो पाणी बि फिटी न करे पाण वणनि में गमलनि में पाण विझी सघूं था ऐं पाणी थोरो ई विझिणो जंहिंमें ज़रूरत आहे उन में ई विझिणूं बाक़ी थोरो ई विझिणो पाणी जीअं छास आहे खटी छास हुजे त उहो बि पाण गमलनि में वणनि में विझी सघूं था त उन सां बि सुठो थींदो आहे ॿियों बि जेके बि वण आहिनि जीअं त चीकू जो वण आहे जैतूननि जो वण आहे उन्हनि खे क़ुदिरती थींदा आहिनि त उन में बि पाण विझी करे गमलनिग में पाणी थोरो विझी करे पाण उगाए सघूं था इहो मां उन खे सुझाव ॾिनोसि त उहा बि पाण ॾाढी ख़ुशि थी वई ऐं मूंखे बि ॾाढो मज़ो अची वियो